विज्ञानाचेर आमचो मशहूर अब्दूल कलामान मिसायल प्लेन्स ये केल्लो आतां चंद्रायन थ्री जाला चंद्रायन थ्री खूब जाण सायन्टिस्ट आसले एकशें पंदरां वन फोर्टी फायव आय डोन्ट नो देट बट ते चंद्रायन थ्री जाल्ल्यान आतां भुरगीं तें पळयलां तेंच्यान भुरग्यांनी पळयलां गोंयांतल्या भुरग्यांनी पळयलां आनी आपूण जावन आपूण बी तेंगेर मनां येयलां की आपूण बी केन्ना तरी चंद्रान अशें थ्री जावं फोर जावं करतले मुखार आनी भुरगीं आसा ती सायन्टिस्ट जावपाक सोदतात तें विज्ञान त्या सायनटिस्टान तशें करून शोध लायिल्लो तांकां भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक एक मनांतल्यान की मोटिवेशन दिलां तांकां की आपूण बी सायन्टिस्ट जातलो आनी कितें तरी न्यू टॅक्निक आसा न्यू टॅक्नोलोजी फायंड आवट करतलो अशें दिसता तांकां आतां विज्ञान येयल्यान आता जें आतां आमचें इंडियेक भरपूर जाण आसा जें गांवांतल्यान पोयस सरोन गेलां आनी व्हडलें मनीस जालां सायनटिस्ट जालां आतां तें चंद्रायन ये केलां पूण तो एक गांवांतलो एक बारीकसो शेतकरी असो काम करपाचो तेणी ते आतां फायन केलां आनी कोविड टायमार लोकांक खूब त्रास जालां खूब त्रास जाल्ल्यान गोंयांतलें लोक खूब त्रासां पडलें आतां पळयल्यार त्या टायमार सरकारान लोकांक खूब मदत केलां

चड लोस पडलें कित्याक गांवांतलें लोकांक आपणाचे ओन करून खातालें आनी सरकारान बी तितली हॅल्प केलां लोकां खातीर बरें काम करूंक